एहि क्षेत्रमे जियो एयरटेल बी एस एन एल सिम ईसभ उपयुक्तमे छै लेकिन एहिसभमे जियो जे छै जे सभसँ ज्यादा उपयुक्तमे छै एकरा बहुत लोग पसन्द करै छथिन कयलाकि हिनकर इंटरनेट सेवा बहुत ही फास्ट छै आओर बाँकी सभके मुकाबले सस्ता भी छै ताहिकारण नाइंटी फाइव परसेंट आदमी जियोके उपभोक्ता छथिन आओर पाँच परसेंट आदमी आओर सभ सिमके उपभोक्ता छथिन कयलाकि जियो एहिसभके मुताबिक बहुत ही फास्ट चलै छै आओर सस्ता भी छै जकरा कारण लोककेँ ई अच्छा लगै छै लोक जियोके ज्यादा उपभो छ उपभोक्ता छथिन आओर बाँकी सभसँ सस्ता भी छै एहिकारण जियो जबसँ एलै तऽ तबसँ लोक जियोके ही पसन्द करै छथिन आओर सभ सिमसँ ज्यादा एकरा अलावा एयरटेल भी अच्छा छै लेकिन जियो सभसँ बेस्ट छै हमरा जियोसँ फास्ट नेट चलै छै जकरा कारण कोइ भी काममे प्रॉब्लम नहि होइ छै जल्दी जल्दी काम हो जाइ छै आओर सरकारके तरफसँ ई जियो जबसँ एलैए आओर फाइव जी एलैए जबसँ तबसँ आओर ही अच्छा नेट भऽ गेल छै